हमर नाम भेल अमन चौधरी हम पूर्णियासँ बिलोङ्ग करैत छी हम अहाँ सबके एक भारतीय कला शैली की अछि गाबिके एक सुनाबय लऽ चाहि रहल छी जेनाकि देखिऔ अपन सबके दिनोदिन संस्कृतिमे जे छै अपन सबके भाषा जे छै सब दिन खतम भेल जा रहल छै ठीक छै तऽ देखिऔ खतम भेल जा रहल छै कोनो देखिऔ कतहुँ मान प्रतिष्ठा नहि मिल रहल छै अपन सबके जे संस्कृति छै अपन सबके समाजके जे आर्थिक स्थिति छै दिनोदिन ई वजह से गिरल जा रहल छै मान मर्यादा गिरल जा रहल छै की अपन सबके जे देशके जे नागरिकता रहय एक जे अपन सबके संस्कृति रहय समाजके जे एक विचार रहै ओ सबके हमसब खोलय मतलब खोय रहल छी जानलियै ई सबके बरकरार राखयके लिए हम तहे दिलसे हम अहाँसबके गुजारिश करय लए चाहि रहल छी हमरा इस पर प्रस्तुत करल गेल बाजयके एक मौका देल गेल यऽ हम ई विषयमे अहाँकेँ कहय लए चाहि रहल छी कि जितना भी अहाँ हमर सबके जे छै छोट नान बच्चा छै ओ ओकरासभ पर जादा से जादा ध्यान दैके हमरा अपन भाषा सीखायल जाय संस्कृति समाजिकमे जे अछि मैथिल ब्राह्मण छियै या मैथिल समाजमे रहैत छै ओकर विचारमे अहाँकेँ किछु ने किछु अहाँकेँ बताबै पड़त अहाँकेँ छोट भाय यऽ अहाँ ओकरा मैथिल बताबू किया तऽ अहाँ देखिऔ शहर सबमे गाँव सबमे आदमी सब आबैत छै शहरमे आइ काल्हि इंग्लिशके तरफ बहुत जादा आदमी ध्यान दै लगलै ई सब जे छै अपन सबके समाजके थोड़ा सा अथी छै गिरावट छै देखिऔ ई नहि कहैत छी कि कोनो लैंग्विज खराब होइत छै या कोनो चीज खराब होइत छै सब किछु सीखना चाही लेकिन एक अपन जे छै इज्जत जे अपन संस्कृति समाजके जे एक आर्थिक छै ओकरा लएके अपना सबके चलना चाही ओकरा बरकरार रखना चाही इएह लए हम तहे दिल से गुजारिश करैत छी थैंकयू अहाँ बाजयके एक मौका देलियै हम बहुत बहुत धन्यवाद